ہیلو کس نام سے آپ کا پارسل آیا ہُوا ہے اچھا ہاں ہاں میں دیکھنا پڑے گا میں دیکھ کے بتا رہا ہوں ابھی آپ کو یاسین نام سے ہاں یاسین نام سے ایک پارسر تو آیا ہُوا ہے بتائیے سر کیا کرنا ہے اِس میں اوکے اوکے سر اچھا اچھا تو سر یہ آپ کو ایپ میں جس میں آپ نے جو جہاں سے امیزون سے یا فلپکارڈ سے آپ نے یہ بک کیا ہے آپ اُس ویب سائٹ پہ جا کے ایڈریس چینج کر سکتے ہیں یہ ہمارا چوک کا ایریا لگتا ہے دوبگہ کا ایریا دوسرے کے ہینڈ اوور ہے تو وہ پارسل کو وہاں وہاں سے وہاں تک پہنچائیں گے وہ اُن کا کام رہتا ہے اوکے کے سر میں دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں سر میں آپ کے بات سے سہمت ہوں آپ کو ہو سکتا ہو کوئی بھی کام ہو لیکن کمپنی کا اور اُس کا رولس ہوتا اُس کے خلاف میں نہیں جا سکتا تو اِس کے ساتھ ہی میں بات کرتا ہوں دیکھتا ہوں اور نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں تو سر کچھ ٹائم نہیں لگے گا ہو سکتا ہو کچھ چارجیز بڑھ جائے یا میں دیکھتا ہوں ٹائم ملتا ہے تو میں خود ہی پہنچا دوں گا لیکن ہمارا اُدھر کا رول نہیں ہے میں اُدھر نہیں پہنچا سکتا یہ ایک الگ بات ہے کہ میں اپنے انسانیت کے ناطے میں آپ خود پہنچا بھی یہ ایک الگ بات ہے اوکے اوکے